मिथिलाञ्चलके कवि कोकिल विद्यापति जे हुनकर जन्म तेरह सए अठसठि ईस्वीमे बिस्फी नामक ग्राममे भेल अछि दरभङ्गा जिलाके बिस्फी नामक ग्राममे भेल अछि हुनका द्वारा लिखल गेल बहुत कुछ किताब खास कए कऽ मैथिलीमे पुरुष परीक्षा कीर्तिलता कीर्तिपताखा आ ईसभ किताब लिखल गेल अछि श्रृंगार रस जाहिसँ की हैत समस्त मिथिलाञ्चलमऽ हुनकर जय जयकार होइते अछि जे हुनका द्वारा रचित बुक बहुत ही लोकप्रिय आ सुन्दर अछि एहि लेल